न'नि मुलि एबा गामियाव हान्थु साबोला बा बेबायदि माबा मोनसे बेराम आजार जाबोला बेखौ नायफिननाय बिनि बेवहाय फाहामथाइ होनाय जायखौ बुङो सिकिटसा खालामनाय बे फाहामथाइयाव जोङो बांसिन नुनो मोनो गामिारि ओनसोलफ्रा बांसिनानो बेखौ अजाफोरनियाव बा दौदिनि जाखांग्राफोरनियाव नायखांहैयो बांसिनानो आरो बेनिफ्राय गावबा गाव मन्दिराव मन्दिराव फोथारनाय बा मन्दिरनि दै गोथार खालामनानै बे दै गोथारखौ बांसिनै सानाय जायगायाव अजानिफ्राय बा नाखांग्रानिफ्राय लाबोनानै बेखौ नाना लानाय नाना लानाय जायो अदेबानि दैखौबो मुलि महराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जों नुनो मोनो गोबां बर'फोरा जाग्रा दं जाग्रा बेसादफोर बेखौबो देनानै गोबाङै बांसिन सिकिटसाखौ बा बिनि फाहामथाइखौ लायो जोङो बेरा फारसेथिं गुबुन फारसेथिं नुनो मोनो अरजुन बिफांनि बिगुर बेनिफ्रायबो जोङो जोङो माखासे फाहामथाइखौ लायो बेनि अनगायैबो जोङो मोनबावनो हायो बे बायदिनो बेबायदिनो आइथिं बायब्ला आखाइ बायोब्ला बे बायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि लाइफांफोर लाइफांफोर बेनिफ्राय जोङो मुलि देग्लिनानै मुलि खालामनानै जोङो बेखौ फाहामनाय जायो अदेबानि जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां हाग्रा ओनसोल एबा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बांसिन सोलिबोखायोमोन डाक्टरनि अनगायैबो गावारि फाहामथाइ गामियारि फाहामथाइ बिनि गासैबो नांनाय मुलिफोरखौ मिथिंगायारि बा हाग्रानि बिफां लाइफांनिफ्रायनो दिहुननानै लायो दा जों मोनसे बेसादखौ बाहायो जाय जोंनि मोनसे गोनांथार मोनसे लाइफां बर'फोरा बिनि अनगायैबो मोखोना बिलाइ मोखोना बिलाइफोरखौ बाहायबोयो आरो मोखोना बिबारफोरखौ बाहायबोयो आरो बिनि अनगायैबो गोबां बेबायदिनो मुवाफोर दं जायखौ जोङो बाहायो उदै सानायफोरनि थाखाय खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौ जों खिफि लेवाबो होना बुङो बे रोखोमसे हाग्रायाव मोन्नाय उदै सानाय बायदिसिनायाव बाहायनाय जायो खिफि बेन्दों खिफि लेवा बे मोनसेआनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिथिगौ जोंहा बर'फ्रा बांसिनानो बे आयदाखौ बाहायो गोब्राब लोमजाबा गोब्राब ग'गा मोनोब्ला बा गोबाव सम ग'गा मोननाय लोमजानाय जायोब्ला न'नि दाउ आरो जों गायनाय फिसा फिसा आलौ फिथाइखौ जोङो आलौ गोसा फुदुंनानै बेखौ लोङो आरो बेजोंनो गोलोमनानै बा बिनि जे आलौनायजों जोंनि देहायाव थानाय बिजानु माखाया खारनानै लोमजानाय गोबाव सम लोमजानाय बे गोबाव सम ग'ग मोननाय बेबायदिनो बेरामखौ सोखायो बा फाहामथाइ बा बिनिनो फाहामथाइ होनानै जोङो मिथिगौ आरो जोङो नुबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फ्रा मा खालामो गोबां जेरै हमना ला गेस्ट्रिक बायदिसिना देहायारि जेंनानि थाखाय जोंनियाव खोब गायखेर साहाखौ लोंनाय खम नुयो बिनि अनगायैबो माने जोंनियाव मा होनो संख्रिनि सा बे देहाखौ गोख्रों खालामो आरो बेवहाय जेबो देहायारि जेंना जेंगोना नुजाया होन्ना बिथांमोनहा गोदोनिफ्रायनो मिथिबोगौ आरो बेनिफ्राय फाहामथाइ लायो जोङो बेखौ मख'जागोन गेस्ट्रिक जानाय गायखेर साहा लोङोबाथाय गेस्ट्रिक जानायफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिं आरो उदै सानाय बायदिसिना उदै सानाय बा देहाया दुरबल मोन्नाय बिनिफ्राय रैखा मोननायखौ बिथा खालामनानै मा खालामो जोंनि मानसिफ्रा जोंनि गामियारि मानसिफ्रा संख्रिनि साहा लोंनायखौबो जोङो गोबां नुनो मोन्नाय जायो आरो बिनि अनगायैबो गोबां बाहायो जारमन हाग्राफोरखौ बा खिफि बेन्दोंफोरखौ देग्लिनानै आइथिं बायनाय आखाइ बानायफ्राव आरो बेनिनो औवा माब्लाबा समाव हरखाबैनो जोंनि खामानि बा हाबाफोर मावबाय थानायाव आखाइ बौवोबा औवा बिगुरखौ सैनानै बिनिफ्राय गुन्दै औवा बिगुरखौ सैनानै गुन्दै खालामनानै बेखौ आखाइ बौनाय जायगायाव खाथाबनानै मोजां गांसे जिस्रि लानानै बेखौ बौनाय जायगायाव आरामसे औवा गुन्द्राखौ होनानै बेखौ खाथाबनानै होनाय जायो बे रोखोमनि गोबां दङ जों जायखौ बुंनानै बुंख' हाया